हा असांखे लॻे थो कि पिछ्ले कुझु सालनि में डांस में नृत्य में ॾाढो बदलाव आयो आहे पहिरे जेका डांस हूंदा हुआ नृत्य हूंदा हुआ उहो हुन जे जाति भाषा जे अनुसार हूंदा हुआ जीअं महाराष्ट्र महारष्ट्रियन डांस कंदा हुआ त हू मराठी वेशभूषा पाईंदा हुआ पंजाबी कंदा हुआ भांगड़ा कंदा हुआ त हुननि जी वेशभूशा सलवार कुरितो नया नया चटकीला रंग जा पाईंदा हुआ गुजराती कंदा हुआ त लहंगो पाईंदा हुआ डांडिया डांस थींदो हो ॾाढो मज़ो हूंदो हो ऐं हीअं हर प्रकार जे जाति जा जेके कपिड़ा पाईंदा हुआ उन्हनि जे कपिड़नि सां ई असांखे ख़बर पवंदी हुई कि ही हिन जाति जो लोक नृत्य आहे ऐं ॾिसण में बि ॾाढो सुठो लॻंदो हो हुन जे अंदरि भावनाऊं हूंदियूं हुयूं हू जेके कंदा हुआ जीअं झूलेलाल जा ॿहिराणा बि थींदा हुआ त हुन में बि हू ओड़ा कपिड़ा पाए सिंधी वेशभूषा पाए नृत्य कंदा हुआ पहिरें जे वेशभूषा वारे जेके डा नृत्य हूंदा हुआ हुन में ॾाढो मज़ो ईंदो हो हुन जे चहिरे सां हुननि जा भाव नज़र ईंदा हुआ उन सां असांखे ॾाढी शिक्षाऊं मिलंदियूं हुयूं ॾिसण में बि ॾाढो सुठो लॻंदो हो पर अॼु कल्ह जेके नृत्य आहिनि जेक बदलाव आयो आहे त पॉप डांस ब्रेक डांस जुंबा डांस ऐरोबिक पब में वञी करे छोकिरा छोकिरियूं जेके नंढा संढा कपिड़ा पाए अश्लील गाननि ते नृत्य कनि था उन्हनि सां असांखे त न उन्हनि जी भाषा थी सम्झ में न हुननि जी गाननि सां असांखे का शिक्षा थी मिले बस हू कूद फांद करे खाली टुपा पिया ॾियनि अश्लील कपिड़ा पाए करे कोई सिग्रेट पिया पीअनि कोई दारू पिया पीअनि उन्हनि जा जेके नृत्य आहिनि असांजे समाज जे लाइ बिल्कुलु ग़लति आहिनि ऐं हुननि ॿारनि खे पंहिंजे माताउनि सां शिक्षा वठिणी खपे कि जीअं भारत देश में रहूं था त हुन हिसाब से हुननि खे सुठा कपिड़ा पाए सुठा गाना ते नृत्य करिणो खपे